क्या मेरी बात प्रवल टूरि टूरिज़्म से हो रही है जी मुझे आपके शहर में घूमना था आपके शहर में कौन कौन सी जगह अच्छी हैं घूमने लायक मंदिर हुए या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ हम घूम सकते हैं जी उस ये सब घूमने में टाइम कितना लग सकता है कितने दिन लग सकते हैं

हाँ उसका चार्जेस कितना रहेगा जी जी जी मुझे दो दिन का चाहिए मैं चौदह तारीख की सुबह टाइम आऊँगी मैम जी जी